हाँ मोबाइल फ़ोन की कम्पनी से बात कर रहे हैं सर हाँ तो अभी जी सर तो फ़ोन का रेटिंग बता दीजिए कुछ तगड़ा फ़ोन मार्केट में न्यू लोंच हुआ हो अच्छा आईफ़ोन यह नया फ़ोन है और रेम रोम वगैरह बता दो

इसका केमरा क्वालिटी अच्छा है अच्छा तो एक बार रेडमी का बता दो मॉडल रेडमी मैं यूज़ कर चुका हूँ पहले अच्छा फ़ोन यह रेडमी टेन का प्राइस बता दो अच्छा तो मतलब जी और और मेरा अभी कुछ अच्छा एक सौ आठ हाँ तो लेकिन रेट में मै कमफ़ोर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ अच्छा अच्छा जी सही है लेकिन एक बार यह फ़ोन का बता दो न यह मार्केट का यह इसमें न्यू लोंच हुआ है न यह पोको का पोको का जी पोको का एम सिक्स प्रो एम सिक्स प्रो जी हाँ हाँ जी जी हाँ हाँ मैं रेट में कमफ़ोर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ मैं अदर दुकान में तो बारह हज़ार का मिल रहा है और आप रेट बढ़ा चढ़ा कर अच्छा केमरा क्वालिटी कैसा है आपके फ़ोन का कैमरा क्वालिटी एक बार आप पूरा बता दो आईफ़ोन का प्राइस बता दो प्राइस प्राइस में मै कंफोरटेबल नहीं हो पा रहा हूँ सर ठीक है मैं आपकी दुकान पर आ कर मिलता हूँ आपसे जी जी ठीक है ठीक है सर